चिरां जिल्लायाव गिबि हारियारि आरो रावआरि ग्रुपफोरा जाबाय बर' बेंगलि सानथालि आदिबासि नेपाली गोबां हारियारि रावफोर दं जों गासैबो सुबुंफोरा बर' बेंगलि सानथालि लोगोसे जों मिलायनानै गोरोबलायनानै थायो आरो बर' रावआनो जोंनि गिबि राव आरो गासै हारिया हारिनि गावबा गावनि राव बिमानि राव दंखायो